हांजी हां में खेल खेलनी होन्नीं इद्धर जिदंराह च गै खैलनी होन्नी में इद्धर साढ़े इद्धर ग्राउंड ऐ जिन्द्राह च गै ग्रांउड ऐ साढ़े इधर ते इद्धर गै में खेलनी होन्नीं ते कन्ने मेरियां स्हेलियां होदिंयां मेरे कन्नै खेढदियां ते अस खो खो खेढने होन्ने कन्नै पकड़ना पकड़ाई बी खेढने होन्ने कन्ने अस बड़ा किश खेढने होन्ने कबड्डी बी खेढने होन्ने अस कुड़ियां इये गेमा न जेह्की में खेढनी होन्नी हां और में अपनी स्हेलियें कन्नै खेढनी होन्नी आं ते इद्धर गै खढनी आं में जिन्द्राह च इद्धर ग्राउंड ऐ इक साढ़े खेढने आस्तै इद्धर गै में खेढनी होन्मीं इद्धर गै लोकेटिड ऐ प्लेस जैहडा तुस आक्खा दे के जगह जेह्डी ऐ ओह् जिन्द्राह च गै ऐ ते लोक बी इत्थे आह्नी खेढी सकदे न लोकें आस्तै बी जगह ऐ स्पोर्ट्स खेढने आस्तै कोई बी बंदा आई सकदा ऐ खेढने आस्तै खेढी सकदा ऐ ते असें गी अस रोज शामी उद्धर जन्ने आं खेढने गी तां रोज खेढी औने आं अस उद्धर रोज खेढने आं अस उद्धर खो खो खेढने पकड़ना पकडा़ई खेढने कन्नै के आखदे औह् कन्ने कबड्डी खेढने अस केह् करचै अस ते कन्नै सारी कुडियां कट्ठियां होइयै जन्नियां उद्धर खेढने गी ते उद्धर बड्डे और बच्चे बी आए दे होंदे और सारे बच्चे बी उत्थै खेढा दे होंदे न ते असें गी उ'नें दिक्खी बी बड़ा मजा औंदां के कि'यां खेढा दे न ओह् ते अस बी अपना खेढ खेढने उं'दे कन्नै खेढने इ'यां बी खेढने अस ते असेंगी बड़ा गै ज्यादा मजा औंदां खेढने गी ते इ'यै के इ'यै मजा गै औंदा बस बड़ा खेढने गी ते रोज़ शामी अस खेढने गी जंदे जिन्द्राह च गै इक जगह जित्थै ग्राउडं ऐ जिन्द्राह च ते उद्धर लोक बी आई सकदे बड़े सारे लोक बी आई सकदे खेढने गी जेह्दा मन होग खेढने दा ता ओह् आई जाह्ग खेढी बी सकदा ऐ ते असेंगी गी ते बड़ा गै ज्यादा मजा औंदा ऐ खेढने गी